आमी ल्हान आसलेली शाळेन आसतना एका पुस्तकान एक लेसन आशिल्लो की एक अशी गोश्ट आशिल्ली जंय एक सोनपरी येता ढगांतल्यान ती भुरग्यांक बरी हेल्प करता खूब किदें किदें खावपाक दिता खेळपाक दिता गोश्टी हें तेन्ना आयकून अशें बरें दिसतालें की हा बाबा अशें कोण तरी आसता आमकां अशें जर आमी अशें चिंतलें जाल्या आमकां अशी सोनपरी मेळटली पूण आतां जर तें तेन्ना एक ती वेगळीच अशी हॅप्पीनॅस मेळटाली की अशें अशें आसता बाबा अशें सो आमकां तें खबर नाशिल्लें की ते बेश्टे फक्त पुस्तकांनी आसता म्हणोन आमकां तें खरें जाता अशें दिसतालें हें एक गोश्ट तेन्ना एक बरी दिसताली सो थंय तेन्ना तें अशें अशें भुरग्यांपणान तें अशें बरें दिसता चिंतप अशें सगलें खूब किदें बरें बरें चिंतप तें आतां जर चड चिंतपा गेल्यार तें अशे पुस्तकानूच बरें दिसता अशें कळ्ळें अशें खरें कांय अशें हाच्या लायफान नासता